जय झूलेलाल हां तव्हां इहो सही पुछियो कि राजनीति ऐं राज्य कल्याण वास्ते में समाचार में रुचि रखंदा आहियो हा बिल्कुलु रखंदा आहियूं छो कि रखिणी बि खपे कि छा दुनिया में छा तो हले हा न्यूज़ न्यूज़ तव्हां इहो हिसाबु लॻायो अगरि घर में हूंदो आहियां त घटि में सॼो ॾींहं मां अठ ॾह बार ॿुधंदो आहियां छो कि पतो लॻंदो आहे कि न्यूज़ में हले छा थो और राजनीति त शइ अहिड़ी आहे कि उहो बि न्यूज़ में बि नज़र ईंदी आहे कि छा थो हले हुनजे अंदरि और न्यूज़ त ॾिसिणी खपे चाहे सुबुह जो ॾिसिजे या राति जो लेकिनि मां सुबुह बि ॾिसंदो आहियां जंहिं महिल मूंखे मौक़ो मिलंदो आहे कलाकु खनि त मां ॾिसंदो ई सॼो ॾींहुं अगरि तव्हां ॾु ऐवरेज लॻाईंदो त यानि कि ॾेढ ॿीं कलाक जी रोज़ु मां न्यूज़ सुनंदो आहियां छो कि जंहिं महिल न्यूज़ हलाईंदो आहियां त मुंहिंजी धीअ चवंदी आहे कि छा था हलायो मां भई हुनखे समुझाईंदो आहियां न्यूज़ ॾिसो त न्यूज़ में असांखे पतो लॻंदो कि दुनिया में छा थो हले भई राजनीति छा थी हले या असांजे राज्य में छा थो हले या कल्याण जे बारे में छा थो हले हिन शइ जे मथां तव्हांखे गोड़ु ख करिणो खपे ऐं न्यूज इहो न कि हिकिड़ो ई चैनल ॾिसो घटि में घटि तव्हां ॿ तरह जी या टे तरह न्यूज जा चैनल ॾिसो हुन था सभु कुझु नज़र ईंदो हुओ छा थो ॻाल्हाए उहो छा थो ॻाल्हाए छो कि राजनीति अॼुकल्ह अहिड़ी गंदी थी वेई आहे कि हर कोई चैनल पंहिंजे तरीक़े सां ॿुधाईंदो आहे उहो पंहिंजे तरीक़े सां ॿुधाईंदो आहे उहो पंहिंजे तरीक़े सां ॿुधायो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां ताकि आख़िर तव्हांखे भई ॾिसो रिलेक्स वठिणो आहे तव्हां विहंदा आहियो अधु कोप चांहि पीअंदा आहियो हुन वक़्ति न्यूज ॾिसो राति जो जंहिं महिल रोटी खाईंदा आहियो ॾह पंद्रहां मिन्ट विहंदा आहियो हुन वक़्ति न्यूज ॾिसो अगरि ॾींहं जा अगरि तव्हांखे मौक़ो लॻंदो आहे अगरि ख़ाली वेठा आहियो त ॾिसो भई ॾिसो कमु धंधे में वञिणो पवंदो आहे लेकिनि अॼुकल्ह छाहे मोबाइल बि अची विया आहिनि मोबाइल में अगरि तव्हांखे न्यूज ॾिसणी आहे हर अग अधु कलाक में अपडेट थींदो आहे कि हिन में छा थो थिए हिन महिल छा थो थिए न्यूज़ सां त फ़ाइदो त काफ़ी आहे भई ॾिसो कुझु बि शय जी दिक़त थींदी आहे या दिल्लीअ जो कोई काथे जलसो थिए थो इहे तव्हां जो रोड बंदु आहे हुन में न्यूज़ में अची वेंदो आहे तव्हांजी कोई मेट्रो हले थी मेट्रो में दिक़त अचे थी त उहो बि न्यूज़ में अची वेंदो आहे न्यूज़ जो मुंहिंजे हिसाब सां ॾाढा बेनिफिट आहे तव्हांखे सभिनी खां ॿुधाइणो खपे कि तव्हां सॼे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा अपडेट ज़रूरु कंदा कयो न्यूज़ ज़रूरु ॾिसंदा कयो इहा मुंहिंजी राय आहे बाक़ी त ॾिसो हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी अपनी राय आहे कि हुन खां छा करिणो आहे छा न करिणो आहे मुंहिंजे हिसाब सां अगरि तव्हांखे न्यूज़ ॾिसिणी आहे त अगरि रस्ते में हलो था गाॾी में हलो था अॼुकल्ह त गाॾी में सिस्टम आहे हलायो न्यूज़ ॾिसो कीअं हुन हुनजे अंदरि न्यूज़ तव्हांजी हले थी हां मां पंहिंजी गाॾी में वेंदो आहियां कलाक खनि अगरि मुंहिंजी ड्राइविंग थींदी आहे मां न्यूज़ ज़रूरु ॿुधंदो आहियां हुन में मूंखे सॼो ॾींहं जी अपडेट थी वेंदी आहे कि हिन महिल छा थो थिए हिन महिल छा थो थिए बाक़ी सवा बाक़ी तव्हांजी मर्ज़ी आहे कि न्यूज़ ॾिसो न ॾिसो लेकिनि मुंहिंजी जेका राय आहे तव्हांखे न्यूज़ ज़रूरु ॾिसिणो खपे हुन में राजनीति बि ईंदी आहे कल्याण जे बारे में बि ईंदो आहे और तव्हांजे दिल्लीअ में छा थो हले हुनजे बारे में सभु कुझु ईंदो आहे